स्हाड़े उधमपुरै च बी अस्पताल ऐ जेह्ड़े सा अस अपना लाज कराई सकदे आं होर बी डिस्ट्रिक्ट ऐसियां न जित्थै अस्पताल बनै'रदे न होर उं'दे जेह्के लोग बड़े ज्यादा बीमार होंदे उं'दे लाज बी होआ दे न होर अस्पताल बनना बड़े जरूरी न